آپ کا سوال ہے کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے سیلنڈر کا استعمال کرتے وقت احتیاط اختیار کی جانے والی حفاظتیں احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں پکانے کے لیے جو ہے نا سیلنڈر کا استعمال ہوتا ہے احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ کھڑکی دروازے وغیرہ کھلے رکھے جائیں اور وائر میں جو ہے صحیح طریقے سی بیٹھا یا نہیں بیٹھا کوئی جو ہے آواز یا کوئی گیس وغیرہ لیک تو نہیں ہو رہی اس کا جو ہے نا اطمینان جو ہے نا کرنا چاہیے اس کے بعد ہی جو ہے نا اسٹوو آن کرنا چاہیے ریگولیٹر وغیرہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں گیس کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہی اور جو گیس صفائی کرنے والا جو ریگولیٹر ہے اور جو پائپ وغیرہ ہے سیلنڈر سے چولہے تک جا رہا وہ کہیں پرانا تو نہیں ہو گیا اس کو جو ہے نا دیکھ سمجھ کے کرنا چاہیے